गोमती नगर निशाद गंज चार बाग़ हज़रत गंज अमीनाबाद नकास चौंक अलीगंज कुर्सी रोड आशियाना राम नगर दुबग्गा राजा जी पुरम इंदिरा नगर चौंक